हम अमन कुमार चौधरी अहाँ सबके बीच ई बोलय लए चाहैत छी जेना हमर क्षेत्र होलै पूर्णिया जिला ई क्षेत्रमे जे छै लोक सब विभिन्न विभिन्न तरह तरहके जे छै अपन अपन व्यवसाय करैत छै तऽ यहाँ सबसे जादा व्यवसाय जे छै खेती होयत छै खेतीके बाद जे छै बिजनेस होयत छै जेना बिजनेसमे भए गेल अहाँकेँ इसकुल कॉलेज बैंकिङ्ग सेक्टर ई सबमे जे छै बहुत आदमी तरक्की करि रहल यऽ जेनाकि बेरोजगारी भी बढ़ि रहल छै बेरोजगारी देखिऔ जे जितना मतलब कि जनसंख्या बढ़ैत छै तऽ धीरे धीरे जे छै आदमीके जे छै जे अपना जीवनके जे प्रति अच्छा से समय नहि दे पाबैत छै तऽ ओ ओकरा जे छै आगाँ चलिके बेरोजगारीके सामना करै पड़ैत छै एकरामे जे छै हमर एकरामे हमरे अहाँकेँ गलतीके कारण होइ हइ बेरोजगारी बेरोजगारीके संख्या बढ़ैत छै तऽ हमरा अहाँकेँ ई दिक्कत होतै

आओर हमरा अहाँकेँ देखिऔ बेरोजगारीमे सबसे जादा की होइत छै बैठलाके बाद जे छै एक दोसराके बुराइ ई ओ ई सब गलत बात सबके अपना जिन्दगी दए सोचयके चाही सबके अपना जिन्दगीमे आगाँ बढ़यके चाही ई सबसँ बहुत खुशी मिलैत छै ई सब चीज देखलाके बाद तऽ अहाँ हमसब जे छै अपना देश लेल अपना समाज लेल जितना जादा कर सकूँ तऽ ओ जे छै जादा बेहतर रहैत छै जेनाकि अहाँ जेना कृषि होइत छै कृषि समयमे जे छै किसानके बहुत चीजके तकलीफ भी झेलय पड़ैत छै जेनाकि कभी कभी मानि लिअ जाइ कि पानि जेना नहि पड़ैत छै ओ सबके वजहसे किसानके कभी कीड़ा जादा लागि जाना कभी पर्यावरण दूषित जेतना हो रहल छै ओतना लोकके दिक्कत भए रहल छै तऽ कृषि जे छै आब धीरे धीरे विलुप्त होलो जाइत छै जेकरा जादा जगह जमीन छै ओ सब आब बिजनेसके प्रति जा रहल छै खेतीके प्रति केओ नहि जा रहल छै जल्दी हमरा अहाँ यहाँ जे छै खेतीके जे छै तकनीक ओतना नहि छै जे आदमी नहि बुझय पड़ैत छै तकनीक बढ़तै तभिए तऽ ओकरा प्रति लोककेँ जे छै अथी रहतै आ अनाज सबके दाम जेनाकि कोइ भी कोइ भी फसल ओसल कटैत छै तऽ जखन कि फसल जे चीजके आदमी जे चीज जादा लगबैत छै ओ चीजके रेट बहुत कम होइत छै आ जे चीज आदमी नहि लगबैत छै आ जे चीज उपज नहि होइत छै ओकर रेट जादा आबैत छै तऽ यहाँ हमरा अहाँ यहाँ जे छै ई सब चीजके बहुत जादा तकलीफ झेलय पड़ैत छै धीरे धीरे एकरामे सुधार करलो जाइत इएह हमरा सरकार से बहुत बड़ा गुजारिश छै किसान जे छै बहुत आत्महत्या अभी भी हुए छै एहन बात नहि छै आत्महत्या सबके रोके लेल ई सब प्रति आदमीके एहन बात नहि छै कृषिमे फायदा नहि छै फायदा बहुत छै मगर आदमी जे छै कर्जमे डूबी जाइत छै खेतीके चक्करमे किआकि देखिऔ एकरा तऽ जे छै छओ महिना साल एक फसल कटतै ओकरा बाद ओकरा बेचतै ओकरामे फायदा होतै कि घाटा होतै ओ हिसाबसँ जे छै आगाँ बढ़ैत छै किसान आरके घर मानि लिअ अगर घाटा लागैत छै तऽ ओकरो ओकरो परिवारके ओकरो बच्चोके कठिनाइ झेलय पड़ैत छै तऽ आदमी इएह चीज देखि किसान चाहैत छै कि हमे अपना बच्चाके किसान नहि बनाबियै जेनाकि हमरो आरके खेती बारी छै मगर किसानीमे ओतना फायदा नहि भए रहल छै तऽ पापा आर कहैत छै नौकरी चाकरी कर ई कर ओ कर खेतीमे किछु नहि राखलो छै खेतीमे बहुत चीज छै मगर जे छै किछु यहाँ ओतना तकनीके नहि छै हमरा आरके अगर तकनीक रहलो जाय तऽ यहाँ भी खेती एहन बात नहि छै कि नहि होतै खेती सब कही भी करलो जाइत छै खाली ओकरा लेल ई ओकरा जमीन सूटेबल रहय सब पर्यावरण सुरक्षित रहय तऽ ओ सब माहौलमे जे छै किसानके खेती करयमे अच्छा होयत छै किसान इएह चीज लै के नहि चाहैत छै कि हमरो बच्चा किसाने बने काहेकि ओकरा बहुत चीजके दिक्कतके सामना करय पड़ैत छै एकरामे अपना साथ साथ जे छै प्राकृतिकके जे खुदके अथी रहैत छै ओकरा भी निर्भर रहै पड़ैत छै कभी कभी प्रकृतिक साथ नहि दै छै तऽ कभी कभी एहन घटना भए जाइत छै बाढ़ पीड़ित आबि जाइत छै ओ सबके वजह से जे छै किसानके बहुत दिक्कत अहाँ हमसब जानैत छियै कि किसानके जे छै पहिने पूँजी लागैया आ कोनो नौकरी चाकरीमे की होइत छै वहाँ पूँजी नहि लागैत छै वहाँ मेहनत करिके लोक जाइत छै यहाँ लोक मेहनत भी करैत छै आओर पूँजी भी लगाबैत छै ओहि चलते आब जे छै आदमी सब धीरे धीरे खेती प्रति से जे छै दूर गेलो जाइत छै धीरे धीरे ई सब चीजके बहुत अफसोस होयत हँ

अहाँ सब ई बात पर ध्यान दिअ धन्यवाद